किसान अपने पशु प्रसंस्करण की सुविधाओं को सुरक्षित और मानवीय रूप से किस तरीके से ले जा सकता है चूँकि पशु को पर्याप्त जगह चाहिए खुली हवा चाहिए तनाव को कम रखना चाहिए तभी जा के पशु खुली साँस ले सकता है गंदगी नहीं रहनी चाहिए नीचे का सेड अच्छी होनी चाहिए हवा आनी चाहिए किसी भी तरीके से कोई भी गंदगी पशुओं के साथ पशुओं के आस पास में नहीं रहनी चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ एक राम रामभरोस जी थे जो चार गाय रखे हुए थे चारों गाय बहुत ही गंदगी में रखते थे ना बाँधने के लिए जगह सही था ना सुरक्षित रख पाते थे जिसके कारण बराबर बीमार पड़ते थे वे एक बार गये ट्रेनिंग अध्ययन पर पशु चिसिक्तालय से मिले वहाँ से जब मिल के आये तब उनके लिए एक सेड बनाया एक हॉल टाइप का घर बनाया जहाँ नीचे सेड बनाने के कारण गंदगी कम रहती थी पशु कम बीमार पड़ते थे आये दिन उनको पूर्व में पशुओं को डाक्टर को बुला बुला के दिखाना पड़ता था उसका इन्सोरेंस बनाना पड़ा जब इन्सोरेंस बन गया गायों का और अच्छी जगह मिली हवाएँ आती थीं खुला जगह मिला पर्याप्त जगह मिल के बाद आज वे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हैं हमारे एक पड़ोसी जो पचास बकरी रखे हुए हैं गंदगी के कारण बराबर बकरियाँ बीमार पड़ती थीं उन्होंने भी एक डाक्टर से सलाह ले कर अच्छा घर बना कर सेड बनाया नीचे और बराबर बकरियों को स्वच्छ रख के नहाना सोहाना समय पर भोजन देना साफ सुथरा करना जिसके कारण आज बहुत ही खुशहाल हैं एक हमारे मित्र हैं जो पशु में कुत्तों का एका एका पर एक ब्राइटी कुत्तों का निर्यात आयात करते थे जो बराबर दुखी रहते थे उनका भी यही प्रोबलम था ना वे खुली जगह दे पाये हैं ना खुली हवा दे पाए हैं तनाव में हमेशा पशुओं को रखने के कारण कुछ अपघटित घटनाएं बार बार होती रहती थीं उन्होंने भी डाक्टर से सलाह ली पर्याप्त जगह दी खुली हवा में जहाँ वे तनावमुक्त रहने लगे हैं और आज बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं हमारे ही पड़ोस में एक रायचन्द्र जी हैं जो आज एक सौ एक गाय रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं क्योंकि उनके यहाँ पर्याप्त जगह है खुली हवा है और तनाव को को साफ ही वे दूर रखते हैं तनाव में मवेशियों को नहीं रख के आज बहुत हीं ज्यादा खुशहाल हैं